ميں نے پچھلے مہينے ايک پنکھا خريدا تھا جو اورينٹ کمپنى كا ہے اِس كمپنى اور پنكھے كى تعريف ميرے سبھى دوستوں نے كى تھى مگر جب كہ ميں پنکھا خريد چكا ہوں تو مجھے اُن تمام لوگوں كى بات كھوكھلى معلوم ہوتى ہے ہوا يوں كہ سب سے پہلى مرتبہ تو يہ پنكھا چلتے چلتے اپنے آپ بند ہوگيا كافى كوشش اور محنت كے بعد بھى نہ چل سكا تو سروس سينٹر لے جانا پڑا دوسرى مرتبہ پھر يہى ہوا کہ يہ پنكھا اپنے آپ بند ہوگيا لہٰذا مجھے دوبارہ اس كو لے كر سروس سينٹر جانا پڑا تيسری مرتبہ تو حد ہى ہوگئى ہوا يوں كہ چلتے چلتے اِس ميں سے چنگارى نكلى اور ہلكے دھماكے كے ساتھ پھر بند ہوگيا اِس كے علاوہ اِس ميں ہوا كم اور آوازيں زيادہ آتى ہيں يہ چلتا كم ہے اور خراب زيادہ ہوتا ہے لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے اس پنكھے كو نہ خريديں بلكہ اِس كے علاوہ اور دوسرے اچّھے پنكھوں كى طرف رجوع كريں